हमर प्रिय वैज्ञानिकके बात कहबै तऽ सभसँ पहिने तऽ ए पी जे अब्दुल कलाम बड़ नीक लागैया बहुत बहुत पसन्द यऽ हुनकर छवि हुनकर कला हुनकर जे योग्यता रहै सोचैके क्षमता सभ नीक लागै रहै आर सी वी रमण भी हमरा बहुत नीक लागल जे भौतिकीसे रहै हुनका सभसँ पहिने मिललै रऽ पुरस्कार भौतिकीसँ ऑस्कर मिललै रह तऽ हमरा सभ बहुत नीक लागलै